अरे हम लोग का तो हिन्दी फिलिम ज़्यादा देखते हैं और हिन्दी फिलिम देखते है तो गाने बहुत तरह के आते हैं जैसे हिन्दी फिलिम में पंजाबी गानों को भी कन्वर्ट किया गया है इसमें हिन्दी फिलिम में लाया गया है जैसे आपको हम बता दें कि चोरी साडा हो गया मैं की कराँ की कराँ यह हिन्दी में लाया गया है गानों की और आपको हम बता दें कि दिल ले गई गोरी गुजरातनी यह भी हिन्दि ही में कन्वर्ट किया गया है यह हिन्दी फिलिम है यह पंजाबी नहीं है बहुत तरह की हिन्दी फिलिम ऐसी है कि इसमें पंजाबी गानों को हिन्दी फिलिम में कन्वर्ट किया गया है और हम लोग सुनते हैं ज़्यादा कर हम लोग यही गाने सुनते हैं और सन्नी देवल की भी एक फिलिम है उसमें भी पंजाबी ही गाने का हिन्दी फिलिम में कन्वर्ट किया गया है फिलिम का तो नाम पता नहीं लेकिन गाने हम सुनते हैं अच्छा लगता है सुनने में और फिलिम भी ठीक है बहुत फिलिम हिन्दी का हम देख चुके हैं

हम लोग को हिन्दी गाने अच्छे लगते हैं भोजपुरी से बढ़िया हिन्दी ही लगते हैं लेकिन पंजाबी सॉन्ग हमको अच्छा लगता है ओ हिन्दी में है पंजाबी में नहीं है यह हिन्दी में है तो हम ज़्यादा उसको सुनते हैं अभी भी सुनते हैं ऐसा बात नहीं अभी भी सुनते हैं वह गाना हमको अच्छा लगता है